मिगी सारें कोला पैह्लें मुश्कल सब्जी लगदी ऐ बनाना कद्दू दी कद्दू पैह्लें एड्डा बड्डा होंदा ते उस्सी पैह्लें कट्टो पैह्लें ओह् कट्टने च गै बड़ा इ'यां औखा लगदा क्योंकि ओह् कटोंदा गै नेईं है ते फिर उस्सी बनाना बी मी औं मिगी औंदा बी हैन्नी ऐ होर पैह्ली गल्ल ऐ मेरे जेह्ड़े बच्चे न उ'नें गी कद्दू पसंद बी हैन्नी ऐ इस बास्तै मिगी कद्दू बनाने दी कोई इच्छा बी नेईं है में उस्सी बनाना निं चाह्न्नी ऐं कद्दू गी पर दिक्खो फिर बी इक दो सब्जी ऐ मिगी जेह्ड़ी मिगी नेईं औंदी बनाने गी जि'यां कि सब्जी सारियां गै बनानियां चाहि दियां जाच औनी चाहिदी पर फिर बी एह् जेह्ड़ा ना कद्दू ते बड़ा मुश्कल कम्म ऐ लगदा मिगी बनाना क्योंकि एह् ते नेईं मेरे बच्चे खंदे कद्दू कद्दू दी सब्जी पसंद गै निं करदे इस बास्तै में इस्सी इन्ना ध्यान करियै बनान्नी बी हैन्नी ऐं ते पर में सिक्खना चाह्न्नी आं क्योंकि मेरी मम्मी ने मिगी सखाई ही जाच पर मी भुल्ली गेई ही ओह् में बनाया निं परतियै उस्सी ते फिर केह् करना हा बनाइयै होर दूआ एह् ऐ कि मेरी जेह्ड़ी इक ओह् ऐ ना भट्ठें दी सब्जी जेह्ड़ी भट्ठें दी सब्जी बनाना बड़ी आसान ऐ पर साढ़े घर कोई पसंद निं करदा कोई बी नेईं खंदा में आपूं बी हैन्नी खन्नीं होर मेरे बच्चे बी हैन्नी खंदे मेरे जेह्ड़े घरै आह्ला ओह् बी निं बिल्कुल बी पसंद निं करदा है ते इस बास्तै अस भट्ठें दी सब्जी बी में निं बनाना चांह्दी मिगी आई जंदी बनाने गी पर भट्ठें दी सब्जी में बनाई लैन्नी आं पर साढ़े खंदे हैन्नी हैन ते हून जेह्ड़ी एह् इक मद्धरा ऐ एह् मद्धरा बी में घट्ट घट्ट जाच ऐ मिगी थोह्ड़ी पर में चाह्न्नी आं कि में थोह्ड़ी जाच शैल सिक्खां क्योंकि मद्धरा इक ऐसी चीज ऐ कि एह् सारे लोग पसंद करदे न खाने इच्च बनाने बिच्च पर में जाच सिक्खी गै लैनी ऐ हून ते में बनाना इस्सी कि'यां सिखदे न कोह्दे कोला सिक्खनी हून में अपनी सस्सू कोला एह् जाच सिक्खनी ऐ भला में मद्धरा कि'यां बनाना फिर मिगी मेरी सस्सू ने जाच दस्सी मद्धरा बनाने दी पैह्लें गरियां छूरनियां बदाम लैने भन्नने फिर छोहारे भन्नने फिर सब किश करियै फिर उ'नें गी घ्योआ बिच्च भुन्नना फिर मिगी मद्धरा बनाने दी जाच जेह्ड़ी आई गेई ते हून में मद्धरा बनाई लैन्नी आं ते बाकी बस मद्धरे दी कोई इन्नी ओह् निं ऐ पर में सिक्खी लेआ में बनाना उस्सी कि इ'यां इ'यां बनांदे न मद्धरा